मैं एक दिन बाजार गई थी बहुत अच्छे अच्छे साड़ी रहीं सब औरत और दो चार औरत ले रही थी मैं भी एक साड़ी लिया ले के घर आई घर आने पे वो दो चार दिन साड़ी पहनी ओ साड़ी का कलर भी उड़ गया और सूता भी निकल गया मैं पहन नहीं पाई ले के गई वापस करने के लिए वो वापस नहीं किया वापस नहीं किया मेरा पैसा नुकसान हो गया खराब हो गया मैं पहन नहीं पाई सारा कपड़ा बेकार गया साड़ी ओ बेकार गई सब सूता निकल गया सब कलर उड़ गया ओ सब लोग सितारा भी निकल गया ओ साड़ी बेकार हो गया था ओ साड़ी वापस करने गई ओ वापस नहीं किया मारा सब पैसा खराब हो गया नुकसान हो गया मैं पहन नहीं पाई दो चार दिन भी नहीं पहन पाई हमारा साड़ी पैसा सब खराब हो गया साड़ी भी खराब हो गई और वापस नहीं किया और बेकार गया हमारा पैसा खराब गया और हे माला डाक्टर कह रहा